جہاں تک سوال ہے تفریحی سرگرمیوں کا تو تفریحی سر سرگرمیاں جیسے کہ تاریخی مقامات کو دیکھنا یا پکنک منانے کے لیے جانا یا پھر کچھ لڑکے مل گئے اور اور یا کسی کسی ہوٹل میں جا کر کے ناشتہ وغیرہ کرنا تو اس طرح سے تفریحی کام ہو جاتا ہے اور ٹینشن ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو فریش ہو جاتا ہے تو ہم تو ایسا چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ پکنک منایا جائے اور اس کے لیے ہم تیار بھی رہتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں جب تک پڑھتے تھے ہم لوگ شروع زمانے میں تو کوئی ایسا سال نہیں ہوتا تھا جس میں دو مرتبہ پکنک منانے کے لیے کسی جنگل میں جاتے ہوں یہ بہت اچھا لگتا تھا ہم لوگوں کو اور پکنک مناتے تھے اور تفریحی مقامات کا سوال یہ ہے تو جس شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو تفریحی مقامات ہیں یہ یہ تاریخی مقامات ہیں تو وہ ضرور جاتے ہیں دیکھنے کے لیے آگرہ ہو تو آگرہ میں جا کر کے تاج محل دیکھنے کے لیے گئے اور دہلی میں جو ہے قطب مینار دیکھا